जीअं त मां पैन सां पेपर ते लिखणु पसंदि कंदो आहियां पर असांजे ज़माने में पंहिरियों जॾहिं असां नंढे हूंदे पढ़ंदा हुआसीं त पहिरियों त असां लकड़ीअ जी हिक जेका हूंदी हुई बैट टाइप माना हूंदी हुई जेका लकड़ीअ जी हूंदी हुई जंहिंखे मेट सां रोज़ु असां मेटु हणी करे रखंदाहासीं ॿिए ॾीहं सुकंदी त असां ॾंदण खे वरी चङी तरह घड़े ऐं उनखे मसु सां लिखंदाहासीं जॾहिं कि अलिफ़ बक बे बदक ॿे ॿिली त अहिड़े नमूने उहो ज़मानो हूंदो हुओ असांजो वरी उनखां पोइ धीरे धीरे स्लेट आई स्लेट सां ई असां कलम सां लिखणु लॻासीं वरी उनखां पोइ मतिलबु जेको आहे उनजे पेपर आहिया जंहिंते असां वरी निब् वारी पैन सां माना मसु वारी पैन सां लिखंदाहासीं जीअं अॻे स्लेट ते मसु वठी करे असां ॾंदण सां गॾु हुनखे साफ़ु करे चङी तरह हुनजी पॉइंट ठाहे करे अॻियां सनो घसे करे हुन सां लिखंदाहासीं पोइ वरी हिन ज़माने में जॾहिं पैन आई त पोइ पैन कतु वारी पैन आई हुन में असां मसु भरे ईंदा हुआसीं ड्रोपर सां पोइ वरी असां हुन सां लिखणु शुरु कयोसीं पोइ वरी धीरे धीरे करे वरी पोइ बॉल पैन आई पोइ वरी असां बॉल पैन सां लिखणु लॻासीं ऐं पेंसिलिन सां लिखणु लॻासीं हाणे त वरी पेंसिल सां बि था लिखाइनि ॿारनि खे त ज़माने जे अनुसारु सभु बदिलजी वियो आहे जेका ॻाल्हि आहे इहा आहे पर हाणे अॼुकल्ह जो ज़मानो त अञां चेंज थी वियो आहे हाणे त लैपटॉप ऐं कंप्यूटर यूज़ था थियनि ऐं माण्हूं पंहिंजे मुंहं सां ॻाल्हाए करे बि उहो मतिलबु करे थो त उहो बि हले थो पियो माना राइटिंग लिखणु वारो कमु ई घटिजी वियो आहे इन्हनि सालनि में सॼो कमु कंप्यूटर ते थो थिए ॻाल्हाइण सां थो थिए पियो अहिड़े नमूने दुनियां डिज़िटल थी वई आहे ऐं डिज़िटल ज़मानो अची वियो आहे जाम इन्हनि में चेंजिस थी वई आहे वाधारो बि थी वियो आहे बदिलावु बि अची वियो आहे टाइम अनुसारु ऐं उहो ज़रूरी बि आहे